अज्जकल लैंग्वेज जेह्ड़ी इंडिया दी ऐ ना ओह् जियां कि हिंदी होई उर्दू होई इंग्लिश होई पंजाबी होई तामिल होई मराठी होई होर बी बड़ियां न जेह्ड़ियां ज्यादा बोली जंदियां न लैंग्वेज साढ़ी कंट्री दे बिच्च कामनली जेह्ड़े सारे बोलदे ओह् हिंदी ते इंग्लिश ऐ हां साढ़ा ते लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कटरा ऐ क्योंके एह्दे बिच्च डोगरे डोगरी बोलदे पंजाब आह्ले पंजाबी बोलदे ते मराठ महाराश्ट्रा आह्ले मराठी बोलदे तमिलनाडु आह्ले तामिल बोलदे सारियें स्टेटें दियां अपनियां अपनियां भाशां न अपनी अपनी भाशां बोलदे अलग अलग हैन ते इस्सै करियै साढ़ा जेह्ड़ा देश ऐ ओह्दे बिच्च डाइवर्सिटी ऐ